जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वह उनको जैसे दौड़ाना वह दौड़ सकते हैं जो पैँसठ साल की अवस्था के हो गए हैं वह लोग तो दौड़ पाएँगे नहीं उनको तो टहलना पड़ता है लेकिन छोटे बच्चे जो जाकर जैसे जिम करते हैं या योगा करते हैं उससे उनके शरीर के बदन की कटी और शुद्ध सुडौल शरीर देखने को लगती है बच्चे बच्चों को योगा या श्रम कराने से पालन पोषण में या शिक्षण में उनको शामिल किया जा सकता है शिक्षा में भी उनको पढ़ने लिखने में शुद्ध उनका मस्तिस्क काम करने लगता है और उनके में जो विकसित मस्तिस्क होता है योगा करने से विकसित मस मस्तिस्क होता है और हाथ पैर सुडौल होता है और उनका दिमाग भी प्रौढ़ होता है जिससे वह आसानी से वह अपनी शिक्षा में भी भाग ले सकते हैं और पढ़ने लिखने का भी कार्य सुचारु रूप से करेंगे व्यायाम करने से शरीर में ताकत और सुन्दरता आती है व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो यह यो योग के अनुसार भी किया जाता है और शरीर में जो लहू योग योगा के अलावा यह लड़ने भिड़ने कुश्ती करने का काम करते हैं उससे जो है शरीर में सुबह हवा और मिट्टी लगती है उससे भी शरीर में एक प्रकार की ऊर्ज़ा मिलती है यह जो मिट्टी हमलोगों की है मातृभूमि की मिट्टी यह बहुत लाभदायक होती है जैसे किसी व्यक्ति का कोई अंग कट भी जाता है तो मिट्टी लगाने से उसका खून बन्द खून भी बन्द हो जाता है यह योगा करने पर सभी व्यक्ति शुद्ध समय पर भोजन पानी करके करते हैं जो उसको भी पचा लेते हैं बच्चों को योगा करने पर खुल करके भूख लगने लगती है और अच्छा भोजन करते हैं जिससे उनको पौष्टिक आहार मिलता है जिससे उनका पालन पोषण या शिक्षा में भी उनको बल मिलता है यह सब बातें योगा करने पर ही उपलब्ध होती हैं योगा बच्चों के लिए जो सरल होता है वही करना करना चाहिए जैसे बच्चों को दौड़ना खेलना कूदना कबड्डी खेलना या जो भी योगा के हैं सिरासन और मयूरासन और यह सब योगा करने से उन सबों के मस्तिस्क तेज और तीव्र बुद्धि के लोग हो जाते हैं बच्चों काे उच्च शिक्षा पढ़ने में उनको लाभदायक मिलती है उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है खुले रहते हैं बच्चे अच्छे ढंग से योगा करें तो उनको उनके माँ बाप भी ख़ुश रहते हैं योगा करने के बाद उनको अच्छी तरह के पौष्टिक आहार दूध काजू पिस्ता बादाम आदि की भी सुविधा उनको उनके माँ बाप और गार्ज़ियन देते रहते हैं जिससे उनका शरीर और सुडौल होता जाता है योगा हर व्यक्ति को करना चाहिए जैसे वह छोटे से करना शुरू कर जाएगा तो उसके शरीर में छोटे बच्चों को लचक रहती है उस लचक से वह बहुत ही वह यह प्रकार के भी योगा कर सकते हैं